हमरा एहिठाम कोनो संस्था या इसकुल नहि छै खाना बनाबैके आओर न ट्रेनिंग देलै छै हमरा सिखाबैके खाना हम सभ अपने सहयोगसँ एक दूसरेके सहयोगसँ सीखके अपने ही घरमे खाना बनाबै छियै हम सभ खाना बनाबैसँ पहले अपना पूरे घरके साफ सफाइ बर्तन चूल्हा सभ साफ सफाइ कयलाके बादमे खाना बनाबै छियै अपनेसँ ही एक दूसराके सहयोगसँ ही अपन काम करै छियै